نئی ٹیکنلوئی سے اے سی بن گیا پنکھا بن گیا کولر بن گیا اس کے بعد بیٹری سے گاڑیاں چلنے لگی بس چلنے لگا نہیں ٹکنلوئی سے ہوائی جہاج چلنے لگا پانی کی بوڈ چلنے لگی اس کے بعد نئی نئی ٹیکنلوئی سے لڑیاں ٹیوب لائٹیں ایک سے ایک لائٹیں بننے لگی نئی ٹیکلوجی سے بہت ساری چیجیں ایسی آ گئی جو سورجہ لائٹ ہو گیا وہ سب بننے لگا نئی ٹیکنلوئی سے سائیکلوں میں موٹریں لگ گئی بیٹری سے اسکوٹیاں چلنے لگی نئی ٹیکنلوئی سے ٹیوب لائٹیں ایل اے ڈی نئی ٹیکنلوئی سے اے سی فریج واشنگ مشین ساری بن